मां गायनि में पंहिंजे अजमेर जे सिंधू तिर्थ संस्था में देवीदास दिवाने जी संस्था सां जुड़ियल हुअसि ऐं जिते बि उन्हनि जा प्रोग्राम थींदा हुआ उते मां उन्हनि सां गॾु गाईंदी हुअसि हुन में सिंधी भॼन हिंदी माता जा भॼन सभु ॻाईंदी हुअसि हिन खां सवाइ मां घर में ॻाईंदी आहियां ऑफ़िस में बि मां तमामु सुठी तरह भॼन असांजे ऑफ़िस में सहस्त धारा थींदी हुई पोशपरा जो प्रोग्राम थींदो हुओ आज़ादीअ जी ॾींहुं ते मां पंद्रहीं अगस्त छवीह जनवरी हुन खां सवाइ इस्कूल जे ऐं कॉलेज में हर तरह जे प्रोग्राम में मां ॻाए मुंहिंजो गायनि रहंदो हुओ ऐं हुन में मूंखे घणेई ईनाम बि मिलियल आहिनि छो त मूंखे मां मुंहिंजे पिता साहिबु असांखे तमामु घणेई म्यूज़िक संगीत जी विद्या ॾिनी हुई ऐं ॻाइण सेखारियो हुओ इनकरे असां उन्हनि जा शुक्रगुज़ारु आहियूं ऐं असां हमेशह ॻाईंदा रहंदा आहियूं असांखे इहो ई सेखारियो वियो हुओ त सूर में ॻायो जेको बि ॻायो सूर में सुठी तरह ॻायो इनकरे असांखे तमामु घणो सुठो अनुभव आहे ॻाइण जो